फाइव स्टेट्स आफ़ ओके पैह्ली स्टेट ते साढ़ी गै जेह्ड़ी जम्मू कश्मीर दूजी स्टेट जित्थे मै पढ़ियै आए दा राजस्थान तीजी स्टेट पंजाब ते चौथी स्टेट हिमाचल प्रदेश पंजमीं स्टेट महाराश्ट्रा